बारा जुलय हो म्हजो जल्मदीस आनी सगळ्यांत खोशयेची गजाल म्हणजे हो जल्मदीस हांव आनी म्हजी जुळी भयण दोगांय दर वर्साक मनयतात चोवीस सप्टेंबर हो म्हज्या बायलेचो म्हणजे घरकान्नीचो जल्मदीस जो लग्नाचे नंतर दर वर्साक आमी दोगांय साजरो करतात सत्तावीस जुलय हो म्हज्या चल्याचो जल्मदीस हो दर वर्साक मनयतनाच म्हाका चड खोशी जाता कारण त्याच दिसाक हांव टिचर म्हण सर्विसेक म्हज्या शाळेंत जॉयन जाल्लो सत्तावीस मे हो म्हजो आनी स्वातिच्या लग्नाचो दीस आनी तातूंत चड खोशयेची गजाल म्हणजे म्हजो एक सामको लागींचो इश्ट श्री प्रसाद लोलयेंकार हाचोय बी जल्मदीस दोन जानेवारी हो आमी जागो घेवन बांदिल्ल्या घरांत प्रवेश केल्लो दीस